जाग्राफोरा गोबाव सम गुदुङै थानायनि थाखाय मोजां पेकेजिं खालामनो रेसटुरेन्टखौ थिन थासारि नोंथाङा जाग्रानि डिलिभारिनि अर्डार खालामदों नाथाइ नोंथाङा जिंगा सिदोंदि जाग्राया सफैजासिमाव गुदुङै थानाय नङा नोंथाङा रेसटुरेन्टखौ मोजां पेकेजिं बाहायनो थिन जेरै इनसुलेटेरेट बेगफोराव एबा दोनग्राफोर जाय जाग्राफोरखौ गोबाव समनि थाखाय गुदुङै दोनो